وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ جی جی میں پراپرٹی ڈیلر بول رہا ہوں سہارنپور سے بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی سر اچھا آپ کو سہارنپور میں زمین لینی ہے تو آپ کو سہارنپور سٹی میں لینی ہے یا سہارنپور سٹی سے باہر کسی قصبے یا گاؤں میں لینی ہے اچھا اچھا تو آپ کو کتنی زمین چاہیے آپ کو ایکڑ میں زمین چاہیے یا گز کے حساب سے کوئی پلاٹ ولاٹ چاہیے اچھا تو آپ کو پلاٹ خریدنا ہے کہ آپ اچھا دو سو گز کا

اچھا اچھا آپ کو ہائی وے پہ چاہیے یا فور لائن پہ چاہیے یا کسی گلی میں چاہیے بتا دیجیے اچھا ہائی وے پہ چاہیے جی پلاٹ تو مل جائے گا پلاٹ اویلیبل بھی ہے بہت سے جی آپ کو ادھر ادھر مظفر نگر کی جو ہائی وے جاتا ہے اس کی اس میں چاہیے کیا اچھا اچھا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا کیا بجٹ رہے گا ہاں کتنے تک کا آپ کو بجٹ چاہیے تاکہ اسی حساب سے دیکھا جائے اچھا اتنی بڑی رقم ہے آپ کے پاس تو آپ کو پھر تو سٹی میں اچھا خاصہ مل جائے گا مین سٹی میں جی جی تو آپ کو دو سو گز کا چاہیے اور آپ کا بجٹ بھی کافی اچھا خاصہ ہے جی تو کوئی پرابلم نہیں ہے مل جائے گا سہارنپور سٹی میں ہی مل جائے گا جی سر تو آپ آ سکتے ہیں میری آفس میں سہارنپور میں ہی جی میری آفس سہارنپور میں ہی آپ ریل وے کے پاس آئیں گے تو ریل وے سے آپ تھوڑے آگے چلیں گے تین سو میٹر وہیں میری آفس ہے آپ وہاں کسی سے بھی پوچھ لینا وائی کے پراپرٹی ڈیلر کے نام سے وہاں ہے

ٹھیک ہے تو آپ شاپ پر یہاں آفس میں ہی تشریف لائیے آپ کو پوری ڈیٹیل دے دی جائے گی اور بڑیا پلاٹ بھی دکھا دیا جائے گا